हॅलो ओला सर्विस हांयेन तुमची गाडी बूक केल्ली म्हाका विमानतळाचेर वचपा खातीर म्हाजें विमान आशिल्लें टू थटीक आनी हांव थंयच्यान दुसरे स्टेटीन म्हळ्यार महाराष्ट्राक मुंबय वचपाक जाय आसलें म्हाका अरजंट तें बी पूण तुमचो ड्रायवराक हांवें काॅल करून आपयलें तो येयलोय बी टायमार पूण वयता आसतना तो इतलो स्लो गेलो की म्हाका म्हाजी गाडी चुकली तेणीन तेका मेन म्हळ्यार सारके रस्ते खबर ना आनी दुसरें म्हळ्यार तेका बेगीन वचपाक जाय लोकांक टायम जाता हें तेका कळ्ळें नासलें आनी तुमी तुमच्या ड्रायवराक पयलीं सपाॅज खंयचे तें कशें वचपाचें वाटो सारक्यो सांगात नाजाल्यार तुमी दुसऱ्या ड्रायव्हराक घेयात ते वयल्यान सांगलें जाल्यार बेगीन या म्हण सांगलें जाल्यार तेमी वयल्यान उलट कस्टमराक म्हणटात की आपूण फास्ट वयता आनी आनी कितलें फास्ट वचपाचें काय म्हण म्हूण यें तेंमचें उलोवप सुदां चुकीचें कस्टमरा कडेन तेमी अशें करून उलोवपाचें ना तेंकां कांय नू तेमगेलें सगलें पयशे तेंका मेळ्ळें पूण म्हाजें जे हायेंन विमानाक तें पयशे दिल्ले तिकीट बूक केल्ली ती वेस्ट जाली हांव त्या टायमार सारकें पावपाक शकलें ना म्हाजे वेस्ट जालें ना पयशे आता तुमी सांगा हांव कितें करू तें तुमकां पयशे दिवपाचे नेक्स्ट टायम कांय तुमची ऑर्डर करपाची ना तुमचें आता तें हेजे मुखार आनी अशें जालें की ओलाच्यो ज्यो हें आसा टॅक्सी आसा त्यो बूक करपूच ना नाजाल्यार केल्यार सुद्दां टायमार सपोज पावना जाल्यार आमी तुमचे पयशे पे करपाची ना हें मात लक्षांत दवरात